دہلى ميں مذہبى عقائد و اعمال كے تنوع كى خصوصيات دہلى ميں ہندو مت تقريباً ساٹھ پرسنٹ اسلام آٹھ پرسنٹ مسیحی مسيحيت تين پرسنٹ سكھ مت تقريباً ڈيڑھ پرسنٹ لوگ يہاں پر رہتے ہيں